ہلو جی ڈاکٹر ابو طلحہ صاحب سے بات ہو رہی ہے جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں جی الحمد للہ میں خیریت سے ہوں میں آپ کے کلام چوک سے بات کر رہا ہوں آپ پورنیا سے بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ معلوم کرنا تھا کہ میری دادی کو شوگر کی بیماری ہو گئی ہے تو میں آپ کے پاس آنا چاہ رہا تھا دکھانے کے لیے آپ کے پاس وقت ہوگا جی اچھا تو آپ ایک مہینے کے لیے پورنیا میں نہیں ہیں کیا اچھا آپ آپ پورنیا سے باہر کہیں ہیں اس وقت وہ اصل میں مجھے میرے ایک جاننے والے نے بتایا تھا کہ آپ ڈائبٹیز کا بہت اچھا علاج کرتے ہیں تو میں چاہ رہا تھا ملنے کے لیے آپ سے اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ اچھا جی پرہیز کے بارے میں بتا دیجیے کہ میں جب تک ان کو کیا پرہیز کراؤں جی

جی جی جی اچھا تو جب تک میں پرہیز کراتا ہوں جب تک آپ وہاں سے لوٹ کر آ جائیں گے تو اس کے بعد پھر اچھا آپ کا ایڈریس کہاں ہے یہاں پہ پورنیا پہ اچھا لائن بازار میں چھوٹی مسجد کے پاس یہ جو ڈاکٹروں والی لائن ہے اسی میں اچھا آپ کے بیٹھنے کے ٹائمنگ کیا ہے وہاں اچھا صبح دس بجے سے شام کے چار بجے تک اچھا ٹھیک ہے تو پھر آپ ایک مہینے کے بعد جب آئیں گے یہاں تو پھر میں آپ کے پاس آ جاؤں گا اپنی دادی کو لے کر جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ بات کرنے کے لیے